हैलो गोपाल सिंधी होटल हा इहे सभु मूं तव्हांखे पहिरियों ऑडर ॾिनो हुओ शाही पनीर दालि मखनी ॿ नान ऐं दालि पकवान मां तव्हांखे मिठाइण जो ऑडर ॾियणु भुलजी वियुसि हाणे इहा कयो हिन में ॿ गुलाब जामुन ऐं अढ़ाई सौ ग्राम गजर जो हलवो ॿ ॿ हिन ऑडर सां गॾु मोकिलिजो हाणे